जोंनि गोदोनि समावथ' टेक्न'लजि गैयामोन बिराद खस्तमोन लेखा फरायनो गोनां जायोमोन बिजाबखौ फरायबाय थानांगौनि गोनां जायोमोन दानि समावथ' बिराद मोजां सुबिदा होदों माने टेक्न'लजि नोङो मबाइल जोंनो नुयो अनलाइन एगजाम होनो हायो फरायनो हायो लेखा नाङा ओमफ्राय बिदिनो खायफा मोजाङाव बाहायो खायफा गाज्रियाव बाहायो खायफाया गेम गेलेनायाव टाइम पास खालामो खायफाया फरायनायाव मोजां खालामो बाहायो

दा बिराद सुबिदा मोजां आरोना ओमफ्राय गोदोनि दिनावथ' गैखायामोन हाजासे नों खस्त खालामनानै फरायनांगौ जायोमोन आरो आं डिजिटेल बाहायनानै